میں نے ایک بار آن لائن پروڈکٹ خریدا تھا وہ پروڈکٹ بہت اچھا نکلا مگر کچھ سمئے تک چلا پھر میں نے اس کو ریٹرن کرنے کی سوچی کیونکہ وہ پہلی بار پروڈکٹ منگایا تھا میں سوچا تھا مجھے گڑبڑی لگتی ہے آن لائن پروڈکٹ خریدنے میں مگر آپ کا پروڈکٹ تو اچھا تھا مگر اس کے اندر کچھ ٹیکنیکلی پرابلم تھی پھر میں نے سوچا لگ رہا ہے وہیں سے ہو کے آئی ہے اس لیے میں اس کو دکاندار کو دکھوا دوں میں دکاندار کو دکھوایا بولے کوئی نہیں یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کسی کسی پروڈکٹ میں ایسا کام آ جاتا ہے کہ بنانے والے بندے اس کو تھوڑا خراب کر کے بنا دیتے ہیں جلدی بازی میں بنا دیتے ہیں اس وجہ سے کوئی نہیں اگلی بار اگر تم کوئی پروڈکٹ منگاؤ گے تو اچھا آئے گا کمپنی آپ کو اچھا ہی پروڈکٹ دے گی آپ کا بھلا ہی چاہے گی اس لیے آپ وہ پروڈکٹ آپ آن لائن خرید سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ہے آپ بے جھجھک ہو کے آپ اپنا پروڈکٹ دوبارہ خرید سکتے ہیں اس لیے آپ وہ پروڈکٹ منگائیں اچھا ہوتا ہے